नमस्ते मैम नमस्ते मैम आपको क्या चाहिए

कितना किलो चाहिए आपको कितना किलो चाहिए आपको संतरा है पचास रुपये किलो अंगूर है अस्सी रुपये किलो सेब है डेढ़ सौ रुपये किलो आपको कैसा फल चाहिए जी सब है पपीता पचास रुपये है दुई सब अंगूर है अंगूर अस्सी रुपये किलो चल रहा है संतरा है संतरा नब्बे रुपये किलो चल रहा है आपको क्या चाहिए सारा पैक कर देंगे और आपको कुछ नहीं चाहिए ऐसा आप कौन सा फल कितना किलो लेंगे आपको सारे फल कहाँ ले जाने हैं तिलक फंगक्शन में जाना ना है

अच्छा तो पपीता आपको पड़ेगा पचास रुपये आपको पाँच किलो लेना है दो सौ पचास रुपये आपके पपीता का हो जाएगा एक किलो का पचास रुपये है हाँ अनार अस्सी रुपये किलो है सेब डेढ़ सौ रुपये किलो है

अंगूर नब्बे रुपये किलो है हाँ हाँ सभी पैक हो जाएगा नहीं नहीं हमारे यहाँ सभी शुद्ध फल और ताज़ा मिलता है नहीं नहीं सब ताज़ा मिलता है हाँ सब पैक करके देंगे आप बस बताइए आपको कितना कितना किलो चाहिए अभी पैक कर दे रहे हैं